पच्चासी पाँच सौ पन्द्रह दो हज़ार तीन सौ नब्बे दो लाख बारह हज़ार तीन सौ अस्सी नौ लाख पच्चासी हज़ार दो सौ सत्रह